क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आं मिन्थिनायाव जेंनाया जादोंमोन बर' आरो मुस्लिमनि गेजेराव दा किन्तु थासारिआ गोजोनै नो दा बिदि जेबो प्र'ब्लेम गैला मुस्लिम आरो बर'नि गेजेराव मोजां मोजाङैनो दङ ओमफ्राय प'लिटिकेल लि दा जोंनि जायगा याव गामि गामि बेराद लामा फ्रा दाबो मोजां नङा बेफोरखौ मोजाङै नायनानै खालामना होनांगौ लामाफोरखौ आरो बेराद गामि दङ गोथौ गोथौआव जे मानसिफ्रा ह'सपिटालफ्राव फैनो दिगदार जायो बेफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनांगौ ओमफ्राय आरो जोंनि जायगायाव मेरला साख्रि गैयै मानसिफोरबो दङ बिसोरनोबो साख्रिफोरखौ इलिगेलि होआलासिनो मेरिट बेसिस बेसोरो मोजाङै साख्रि मोनलाङोबा मोजां आरो बिदिनो प'लिटिकेलि गावजों गाव दावराव जालायलायनो नाङा मिलायनानै रायजोखौ सालायनांगौ बेनोसै